औ हेलौ

ए नोंनाव ना लखेल ना मोनगोन नामा ब्रा ना सिंगि दंना गैया लखेलजोबखा ना बालाबाथिया ना बे बालाबाथियाफ्रा मा दर बे सिंगिफ्रा मा दर थांगोनथाय औ किजियाव बिसिबां ना सिंगिया पास्स'ना ओरैनो नांगौमोनलै नांगौमोन आंनो माने न'आव एसे प्रग्राम सोलिदों नालाय बिनि थाखाय सेरथामसो नांगौमोन आरो औ सेरथामसो औ औ मागुरबो मोनगोन ना औ औ औ मागुर सेरनैसो लाबोनोसै ओमफ्राय दे आं दा बेलासियाव थांगोन ना ओमफ्राय ओरैनो ना गोरानफोर दं ना ए ओरैनो ना गोरानफोरबो दङ लखेल दे दे होनबाथ' नोंनाव मोनजोबखागोन ना सिंगिखौ मोनोबाथ' साबसिन जायोमोन हाजार थाखा ना औ दे लायजागोन दे दा लायगोन आं आङो ओरैहाय माबायाव थांनो नागेरदों नालाय बङाइगावआव थांनो नागेरदों बे फिसाजोखौ लांनांगौलै एसे माबादों नालाय बे द्रेस बिलाबायदों नालाय द्रेस बायनानै हैनाओ आं एसे औ आं सारिथाहालागै नुजाहैनाय जागोन आरो औ औ औ दे आं दुगैखां औ आं दा नोंनाव कन्टेक्त खालामफिनगोन दे औ कन्टेक्त खालामनानै आं दा माबानोसै औ दे दे होनबा